हैलो हांजी हांजी सर बिल्कुल बिल्कुल माराज आओ तोस कमरा दो दिन चार दिन लैओ तुस जनाब फैस्लिटी उत्थै माराज गीजर लब्भी जाग इत्थै बाह्र बुल्कुल अटैच बाथरूम लब्भी जाग कमरे कन्नै डब्बल डब्बल बैड चलो ठंडे कन्नै न्हाई लैओ माराज गर्म पानी नेईं करेओ गीजर बंद करीड़ गे ब्रेकफास्ट च माराज तुहेंगी चाऽ परौंठा मिली जाग हर इक किस्म दा कोई बाकी बिल्कुल जी जनाब बिल्कुल तुस आओ विजिट करो साढ़ै होटल बिल्कुल बिल्कुल आओ सर